हेलो नमस्ते मेरे मोबाइल का बैटरी खराब है लो उसको सही कराने पर कितना बजट उजट लगेगा ठीक है मैम अच्छे से मतलब कि चार्जिंग अभी ख़त्म हो जाता है बाकी ज़्यादा ही खराब हो गया है और यह मोबाइल भी हैंग करता है हमारा ठीक है तो कितना बजट आएगा ठीक है कल हम लेकर आ जाएँगे ठीक है बारह एक बजे ले आएँगे नहीं बस मोबाइल हैंग करता है और बैटरी थोड़ा खराब है मतलब चार्ज तो होता है सौ परसेंट तक लेकिन जल्दी से ख़त्म हो जाता है ठीक है नहीं बस बैटरी खराब था और मोबाइल हैंग करता है तो उसका बजट ओके नहीं आपको इसमें है दिक्कत हाँ कैमरा यह सब साफ़ नहीं होता है कैमरा मतलब कैमरा भी खराब है फोटो जब लेते हैं तो साफ नहीं आता है जी ठीक है जी हाँ ठीक है जी हम लाएँगे ठीक है बजट और कम नहीं करेंगे क्या कोई फ़ायदा होना चाहिए तो हम लोगों को भी थोड़ा कम करेंगे तब ना ठीक है ठीक है